हॅलो हॅलो सुश्मा हांव बी बरें आहा आ तूं कशें आसा हय हय आयज येयले हां हांवेन ताका मुगो हां हांवेन ताका मुगो हिंगा घाल्लो गो माडांत म्हुट्टात तिंगा पाराडागेर हय भुरगीं बरें शिकतात गो तो बरो करून शिकोयता गो लास्ट इयर तेका तेंथान नायन्टी फोर पर्संट मेळ्ळी आनी तेजे कडे जायतीं भुरगीं येता शिकपाक जायत्या भुरग्यांक घेता तो हय तेची मुगो एक सॅपरेट रूम कसो आहा तो थंय घेत गो क्लास घेता तुमकां समज दोनान ते चार तेन्थ स्टँडर्ड जाली जाल्यार चार ते पांच नायन्त स्टँडर्ड तेश कोन घेतात नायन टू एट स्टँडर्डाक घेत तो हय हय सोगले सब्जॅक्ट घेत तो तेश कोन बट मेन फोकस कोत्ता एशें कोन्न मॅथ्स सायन्स ते मेन फो सबजेक्ट तेजे होय हय हय हय सो तुगे चल्या तिंगा घाल मुगो तेका बरें जातलें शिकपाक ट्रेवलींग म्हजो चलो बसीन वयतालो न्हू आमगे आमचे थंयसान तो बसीन वयतालो आ होय रस्त्यानूच आसा म्हयन्यांक दोन हजार सगले सब्जॅक्टा न्हू एक सब्जॅक्टा दोन हजार म्हयन सो इफ सपोज तुगे आतां सब्जॅक्ट बी चेंज जाले न्हू टेन सब्जॅक्ट जाले न्हू इफ तुगे ना रेगुलार आसता एवरीडे आसता क्लास संडे हॉलिडे आसता हां हां आ बोरें आनी तुजे लागी विचारपाक जाय आल्हे मुगो तूं तुका आनी खंय ट्युशन क्लासीस खबर आसा कांय म्हणून होय ना म्हजो शेड आतां टुवॅल्थान पडटलो न्हू सो तेका घालूं शिकपाक आं हय हय हय हां कितकोन शिकयता सोगली सब्जॅक्ट शिकोयता सायन्साचे काय मेन सब्जॅक्ट हाय ते शिकोयता

आं हा आं आं बरें बरें थँक्यू आं बरें थँक्यू बरें